जय झूलेलाल मां पंहिंजे जेको बि बुनाई सिलाई वधीक त सिलाई बि हूंदी आहे त सिलाई मां पड़ोस में पाड़े में सेखारी आहे ॿ टे ॼणनि खे जे उन्हनि खे रुचि हूंदी आहे सिलाई में त सो सेखारींदी आहियां ऐं भई बुनाई में मुंहिंजो थोरो घटि ई आहे ऐं कंहिंखे बुनाई थोरी पसंदि हूंदी आहे त हुननि खे सेखारींदी बि आहियां त भले सिखो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि बाक़ी वधीक सिलाई में ई मुंहिंजो रुचि हूंदी आहे जय झूलेलाल